खेती में हमको जैसे चना पसंद है और गन्ना पसंद है धान पसंद है गेहूँ पसंद है और ऊख पसंद है और ऐसी मतलब तमाम जो चीज़ें हैं यह सब पसंद हैं खेती में और जैसे हम लोग अपने जब खेतों में टहलने जाते हैं और जब यह सब चीज़ देखते हैं तो चना चना तोड़ लेते हैं या फ़िर अपना ऊख तोड़ लेते हैं छोड़ने के लिए और मटर मटर तोड़ लेते हैं खाने के लिए ऐसी ई सब चीज़ें हम हम लोगों को बहुत पसंद होता है यह भी खोदकर मतलब खाया जाता है और जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं खेती में आपको जैसे खुशी मतलब इस बात की जब हम लोग जो पैदा किए रहते हैं जैसे हर चीज़ आलू आलू मटर हो गया और यह चना हो गया जो चीज़ हम लोग बोए रहते हैं तो हम लोग इस बार जब देखते हैं जैसे हर बार से ज़्यादा इस बार ज़्यादा मतलब पैदावार होता है और हम लोग सोचते हैं कि इस बार चलो ज़्यादा अच्छा होगा मतलब पहले से और ज़्यादा बैटर इस बार हुआ है तो हम लोगों को इस बातों से इन सब देखकर इससे बहुत ख़ुशी महसूस होती है बहुत अच्छा लगता है इससे हम लोग ज़्यादा ख़ुश रहते हैं और फ़िर अपना मतलब पूरा काम जो है मतलब और अगली बार हम लोग सोचते कि इस बार से अब और अच्छा करेंगे तो शायद और अच्छा होगा तो हम लोग इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा ख़ुश रहते हैं